देखिए खुले पानी में हम तैरते समय सुरक्षित महसूस करते हैं खुले पानी में ये जो होता है हम तैरते हैं तो हम हमारी दिशा एक सही दिशा होती है कुछ उस दिशा में सही ढंग से तैरने के बाद फिर हम उस उससे मतलब कि हम आगे बढ़ते हैं और हमें कोई बाधा कि सामना नहीं होती है ना और स्वच्छ जल होती है एक अच्छी चलती हुई धारा होती है तो हम उस पानी में तैरने में अच्छे अनुभव करते हैं जबकि बड़े तालाब आदि ये सब जो होती है ये शैवाल तेज प्रवाह जैसी बाधा जो होती है इसमें जो बड़ी तालाब जो होते है इसमें कजली जैसे सवाल जो होते है जो आमतौर पे इसे कजली कहते हैं ये होता हैं फिसलनदार होते हैं जो उसके बाद गन्दी होती है कहीं ना कहीं रुका हुआ पानी जैसे होती है उसमें तैरने में घूमने में थोड़ा काफी दिक्कत होती है रुका हुआ पानी में थोड़ा अपना ढंग से तैरने में थोड़ा मदद मिलती है लेकिन उस प्रकार थोड़ी दिक्कत का सामना होती है जबकि खुले पानी में तैरने के समय सुरक्षित महसूस करते हैं खुले खुले पानी में हम अच्छे से तैर पाते हैं हाथ का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से हल्का हल्का करते हैं और तेजी में हम तैर पते हैं लेकिन

तैरने के लिए उन्हें एक ही समान चाल की ज़रुरत होती है तालाब में और जबकि इसमें जो मुख्य बात है कि ये जो होती है ये फिसलनदार होती है ये कही ना कही दिक्कत करती है तैरने में तो ये दोनों में यही है कि दोनों में कठिनाई है लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह पे अच्छी तैरते है दोनों जगह सही है दोनों जगह की तैरने की तरीका अलग अलग है तो हम तैर सकते है इसके लिए खुले पानी में ज़्यादा बेहतर होता है तैरने में और तालाब में थोड़ा ये सभी दिक्कत का सामना करना होता है